जो हमारे सोनभद्र के लिए स्वास्थ्य के लिए सुविधाएँ है जैसे क्लीनिक में हो गया हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर एक ट्रामा सेंटर एक सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं देखिए कुछ कुछ छोटे हॉस्पिटल हैं जैसे वहाँ पर कोविड के समय वेनलैटर की ज़रूरत होती थी देखो वेंटिलेटर हर सुवि हर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है वेंटिलेटर की कि वेंटिलेटर का चार्ज बहुत ज़्यादा है और ट्रामा सेन्टर वेंटी वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है जो ट्रामा सेंटर के जो ट्रामा सेंटर के डॉक्टर वो बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो बहुत ही मतलब हर चीज़ ओप्रेसन या कुछ भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ वो कर लेते इसलिए ट्रामा सेन्टर बहुत ही ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल है तो ग़रीब के लिए बहुत ही ज़्यादा वो मूल निवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा है वहाँ पर और क्लीनिक की बात किया जाए तो यहाँ पर हर तरीक़े के क्लीनिक भी हैं यहाँ पर सभी तरीक़े से तरह की दवाइयाँ मेडिसिन सीरींज यह सब सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है कोविड महामारी के दौरान जैसे कोविड है वहाँ पे बच्चों के लिए अलग टीकाकरण की व्यवस्था अच्छे से अच्छे नर्स की व्यवस्था हर जगह टीकाकरण के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना यह सब सारी जो चीज़ें हैं महा महामारी के दौरान हॉस्पिटलों में निशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जा रही थी तो कोविड टीकाकरण के लिए